मैंने एक ऑर्डर दिया था डोसा इडली ब्रेड पकोड़ा का मैंने ये ऑर्डर अपने फ़ोन से दिया था और आप लोगों ने बोला था कि ये हमारे तक दस मिनट में पहुँच जाएगी लेकिन मुझे आधे घंटे का समय हो गया और हमारा ऑर्डर हमारे तक नहींं पहुँचा ठीक पैंतालीस मिनट बाद वो आता है डिलिवरी बॉय वो बोलता है सर आप का ऑर्डर मैंने उससे पूछा कि ये बताओ हमारा खाना तो ठंडा हो गया होगा ठीक है ना बासी होने लगा होगा ये बताओ तुम लोगों ने बोला था दस मिनट में आके दे देंगे लेकिन तुम लोगों ने तो पैंतालीस मिनट लगा दिया तो डिलिवरी बॉय ने बोला सर वहाँ किसी की ऐक्सीडेंट हो गई थी सर वहाँ पूरा भीड़ लग गया था मैं चाह कर भी नहीं दे सकता था आप को खाना समय पर और गाड़ी भी उनकी खराब हो सकती है उसने बोला ठीक उसकी गाड़ी भी खराब हो ही गई थी वहाँ पास